नमस्ते सर हमको फूल का पौधा का पेड़ चाहिए आपके मिल जाएगा दुकान पर अच्छा अच्छा जैसे गेंदा का हो गया गुलाब का हो गया मोगरा का हो गया चमेली का फूल हो गया सब चीज़ मिल जाएगा इसमें से सबसे सस्ता किसका पेड़ मिलेगा अच्छा और जैसे गुलाब का लेना है सर अच्छा अच्छा तो हमको गुलाब ही का ही चाहिए ज़्यादा चाहिए सब दो चार दो दो पेड़ सबका चाहिए गुलाब का थोड़ा ज़्यादा चाहिए हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ जी हाँ तो कितना खर्चा आ जाएगा अच्चा तो कुछ डिस्काउंट करोगे ना

ठीक है ठीक है खाद पानी उसका बता देना कौन कौन सा खाद किस फूल में डलता है कैसे किसको

हाँ ठीक है हाँ तो ठीक है हम परसो आएँगे आपके पास

हाँ खराब ना रहे पूरा पौधा रहे खराब ना रहे एक भी हाँ ठीक है नमस्ते